आंनि ट्रेकिं आ जाहैबाय आं आंनि लोगोफोरजों मोजां जेनोबा आं आंनि लोगोफोरजोंहाय थांनो लुबैयो बेनि हाजो गाखोहैनो लुबैयो बेफोरनो आंनि ट्रेकिं आरो ट्रेकिं गाखोनानै जों बेराय बायो आरो बिजों लोगोसे जों लोगोफोरजों बेरायो माब्लाबा समावहाय हाजो गाखोनो बेफोरावहाय जों मोजां मोनो आरो बे मिजिङा जोंनि जोंनि ट्रेकिं आनो जाबाय माेनसे जोंनि जायगा नायबाय नाय आरो बे जायगा नायबायनायाव जों जोंनि गोसोफाेराव साकसेसफुल जायो आरो मिजिं मिजिङा जोंना बेनो जोंनि लाेगोफोरजों ज' ज' थानानै जों जेनोबा हाजो एबा मोनसे जायगायाव थांनानैहाय जों माेजां मोनो आरो आरो ट्रेकिं जों खालामनायानो बेनो जोंनि देहाफ्राबो जोंनि जेनोबा जों सेद बिदि न'आव थाबाय थायोब्ला जों जोंनि जिबनावहाय जेनोबा एरैबादि सेदलि एबा दुखुयै जों थाबाय थायोब्ला जोंनि जिउआव जेबो जाया आरो बेनो जोंनि ट्रेकिं आ जाहैबाय जों बेरायो जों लोगोफोरजों माब्लाबा माब्लाबा जों हारसिंबो थाङो आङो बेरायबायो बेनो बे आरो ट्रेकिं हाजो गाखोनाय जेनोबा हाजो गाखोनाय बेफोरबादि गुबुन गुबुन जायगायावहाय जों लोगोफोरजों प्रिपियार खालामो आरो गोबां जायगाफ्राव जों थाङो आरो ट्रेकिं हाजो जेनोबा हाजो बबेबा मोनसे हाजो स्थाइल बेफोरबादि जायगायावहाय जों थाबायो आरो जों थाबायनाय समाव जों मोजां मोनो आरो देहानि थाखायबो बेफोरो मोजां बेनाे आरो